مجھے لگتا تو ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر زندگی موجود ہے لیکن اب تک کوئی بیرونی زندگی کی تصدیق نہیں کی گئی ہے ہمیں آبائی مواد کی تلاش میں کئی سیاروں پر دھیان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب تک کوئی قطعی شدہ علمی ثبوت نہیں مل سکا کہ بیرونی زندگی پائی جاتی ہے کچھ دلچسپ نظریات ہیں جو بیرونی زندگی کے امکانات کے بارے میں بحث کرتے ہیں جیسے ماہ سے سیارے پر مختلف مواد کی تلاش کی جا رہی ہے جوکہ بیرونی زندگی کے امکان کی بات کرتی ہے بعض ماہرین کے مطابق ماس کے ماحول میں پانی کی موجودگی کا اشارہ ممکن ہوتا ہے جو بیرونی زندگی کے لئے ممکنہ ماحول فراہم کرتا ہے یورینس کے چاند یوروپا پر موزوں ماحول میں پانی کے موجودگی کا اشارہ ممکن ہے اس پر ہونے والی ماہیتی اقامت کی ممکن ہے اور جو بیرونی زندگی کی بات کرتی ہے جوپیٹر کی طوفانی اقامت میں انفجار کے قریبی تاثر سے پیدا ہوتے ہیں جو موزی مواد کو بیرونی سیاروں تک منتقل کر سکتے ہیں اس کا مطالعہ بیرونی زندگی کے امکانات کی بات کرتا ہے یہ نظریہ صرف جدید تجزیات کی بنیاد پر ہے اور کوئی پکا ثبوت ابھی تک نہیں پیش کر سکا ہے کہ کسی سیارے پر بیرونی زندگی پائی جاتی ہے یا نہیں